ہم زندگی میں اس لیے اہم ہیں کیونکہ یہ ہمارے جذبات خیالات اور ثقافت کو خوبصورتی سے ظاہر کرتا ہے یہ نا صرف ہے تفریح فراہم کرتا ہے بلکہ معاشرہ میں ہم انگین برداست اور تخلیقی سوچ کو فروغ دیتا ہے ف لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لاتا ہے

مسائل کو بہتر انداز میں سمجنے میں مدد دیتا ہے